जों गामि हारियाव जेनेबा बिफां लाइफां गायनानै गय फाथै खानथाल थाइजौ बायदिसिना गायनानै आबाद खालामनो हायो जोंनि दा बे मुगायाव गोबां बिफां गाइनानै जोङो गावनि नखरखौ सामलायनो हायो जेनोबा जोंहा हाल एवनानै हाखौ ओरैनो बेखार दोना हाखौ हाल एवनानै जोङो सामार होनानै हाल एवनानै न'नि हासार गोबोरखि होनानै जोङो बिराद मोजां हासार होनानै जोङो जेनेबा माइ गायो माइ गाइनायनै उनावहाय जोङो बे माइखौ बिराद मोजां जोथोन लानांगौ हाल एवनानै आलि थेनानै मोजाङै गायनो हायोबा जोङो गावनि बे माइखौ जोङो बिराद मोजां मोनो मोजां मोनगोन फिथाइ सामथाइ गायबाबो जोङो गावनि माबाखौ आबादखौ जों मानसिया सब समाय जोङो आबादखौ गायनानै ओरैनो दोनजाया मानसि हाबबासो एसे मानसि दांबासो फिथाइ सामथाइयाबो फिफांफ्राबो लोब लोब जायो बिनि थाखायनो जोङो हासार होनानै गुदिआव गासैबो फिफां लाइफङावनो माइ हग फिफां लाइफां हग गासैबो फसलखौनो जोङो बोथोराव थिखांनो हायोबा बेराद मोजां आरो बे बोथोराव थिखांनो हायोबा जोङो बेफोरजोंनो जोंनि जिउ खांनांगौ मानांगौ बिजनेसबो खालामनो हाबाय फाननोबो हाबाय गोबां जिउ जिरादजों बोखांनो हाबाय फोरानो हाबाय बेफोरनि थाखायनो जोङो खालि हाखौबो दोनजाया जेनेबा गय फाथै बायदिसिना गायनानै जोङो बेखौ मोजाङै मोजां फिथाइ बोखांनानै बा सब समाय जों माबानानै जों हासार होनानै गाइनानै लानो हायोबा जोंनि जिउवा बेराद मोजां आरो नों बेफारिबो खालामनो हाबाय बिजनेस बो खालामनो हाबाय बेनि थाखाय जोङो बेराद गोनां ओरैनो थाजाया जिरायनानै हा हु थानायाव जोङो गाबागाव आथिं आखाइ दङ हिसाबै मावनांगौ दांनांगौ बेफोरनिफ्रायनो जोङो जिउ खांबोनो हायो जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि बे माबाया खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव खोख्लैबासो जोङो जोंनि आबादखौ जों मोनो आथिं आखाइ थासान्दियाव मावनानै लानो हायो बिनि थाखायनो जों जोंनि बे आथिं आखाइ थासान्दिआव मोजाङै मावनानै जायोबा जों बिराद गावनि उदैखौ सुफुंनो हायो आरो बिजनेसबो खालामनो हायो फिथाइ सामथाइनिफ्राय गय खानथाल बायदिसिना थायोबा